असांजे पासे घणो करे त मारवाड़ी ॻाल्हायो वेंदो आहे हिंदी में ॻाल्हायो वेंदो आहे पर जेके अॼुकल्ह जा ॿार आहिनि से पंहिंजी मातृभाषा ॿोलण में गर्व महसूस न कंदा आहिनि उहे बि हिंदी अंग्रेजी में ॻाल्हाइणु वधीक पैसे पसंदि पिया कनि इन करे असांजी इहा वधीक कोशिश थींदी आहे त हर ॿार थो पंहिंजी मातृभाषा सिखे ऐं उन में ॻाल्हाए विशेष करे ॿारनि खे असी हींअर सिंधी ते ॻाल्हायण ते वधीक जोर ॾींदा आहियूं छाकाणि त उहे पंहिंजी मातृभाषा में ॻाल्हाइनि त कुझु अॻिते वञी पंहिंजे सिखी सघनि ऐं पंहिंजी मातृभाषा खे जीअं जिंदो रखी सघनि त ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि सेखारे सघनि